औ हेल' नों मैगं दखानदार दा नों मैगं नों मैगं दखानदार दा आमफाय मैगं गोथाङा मा मा दङ अलखफि दंना गैया बानदा खफि दे होमब्ला लायगासिनो दं आं आमफ्राय माथो दामनो जाव लाफाया लाययालाय लाय गोथां लाफा गोथां अ आं थांगासिनो दं लायनो हा दे दे दे होमब्ला थिगैनो आं थांगासिनो दं दे लायनो अ दे अके होमब्ला औ नांगौखिनिखौ लाजोबगोन आं औ औ औ नांगौखिनिखौ लाजोबगोन नोंनि दखानावनो आमफ्राय लाय गोथां दंना गैया लाय गोथां दे दे दे दे दे होमब्ला दे दे दंजोबोब्ला अरजाला हा आं लायगासिनो दङ ओ दे दे

बेसर औ बेसर लाय दंजोबोदा बेसर आबो औ औ औ दे दे माबा बेसरा मुथासेयाव बेसेबां दस थाखा मुथा दामा खमायगोनना खमाया एसे ए खमायदोब्रा आं एसे गोबांयैनो लागोन ओं होनब्लाबो बुंहरखाबायब्रा आङो गोबां लाबा खमायोना खमाया होननानै दे दे थांगासिनो दं होनब्ला औ औ दोननायसै खोनाबाय दोनथ'नोसै दोनदो